आंथ' अनार हिसाबै आङो लाबोनानै दोनफैयो हिसाबै दाथ' फांसेयाव बिदिनो एक्स' थाखा दङ ओरैजाय दस्रानिफ्रायबो लाबोनाय देरस' थाखा दङ

दस्था फांबा लाबोनायावथ' खमायनो हानाय नङा जायखिजाया नों बेसेबांसो लांथारोमोन जायखिजाया दे नों बुरजा लाङोबा माबा मोनसे डिस्काउन्ट खालामनानै हरनो हागोन बे आरो मा मा नांबावगौ ओरैनो औ गासैबो दंजोबो गासैबो दंजोबो जायखिजाया फांसेयावथ' आं दहाय जिखिनि बुंदों बेनोखा रेटआ ओमफ्राय जायखिजाया एसे बुरजा लाङोबा खमायजागोन बे दे गेजेरावनो ओमफ्राय माब्ला फैगोन ओरैनो अ ओरैनो मा मा नांगोन

औ औ औ औ जायखिजाया दे र' जायखिजाया गाबोन फैग्रोदो हो औ औ औ दे